جی ہاں میرا ذریعہ معاش بجلی پر بہت زیادہ طریقوں سے منحصر ہے لیکن بجلی کی کٹوتی کے دوران یہ متأثر ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمارے گھر میں ایک مکسر مشین ہے جس میں ہم لوگ مسالہ وغیرہ پیسا کرتے ہیں لیکن جب بجلی کٹ جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو گھر کے جو پرانے آلات ہوتے ہیں جسے ہم لوگ سلی بٹہ کہتے ہیں اس پر مسالے وغیرہ پیستے ہیں اور اس کے علاوہ اگر گیس ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ چولہے پر کھانا بنانے بناتے ہیں بجلی کی کٹوتی میں روشنی کے لیے دیگر اختیارات ہم لوگ انویٹر سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس انویٹر موجود ہے اور آج کے زمانے میں تو انویٹر کا ہونا تقریباً ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بجلی کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے وہ کب چلی جائے اور کتنی دیر کے لیے چلی جائے اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں انویٹر وغیرہ لگائیں تاکہ جو بھی مشکلات ہوں وہ دور ہو سکیں